اردو زبان ایک اندرونی شاعری زبان ہے جو جنوب ایشیائی خطے میں واقع ہے اس زبان کا خصوصی تعلق مغربی ہندوستان کے سات ایسی ریاستوں سے ہے جو بر اعظم بھارت کی تشکیل دیتی ہے پنجاب سندھ بلوچستان ہریانہ دہلی اتّر پردیش اور راجستھان اردو کو ان شہروں میں بولی جاتی ہے اور اس کی تشکیل افسانوی نظمی اور موسیقی کے ذرائع سے ہوئی ہے بوڈو اور بنگالی زبانیں بھارت کے مشرقی حصے میں بولی جاتی ہے بوڈو زبان آسام ریاست کے بوڈو قوم کی زبان ہے جبکہ بنگالی زبان بنگال اور ویسٹ بنگال کی زبان ہے جو بنگالی قوم کی بنیادی زبان ہے ان تینوں زبانوں کے درمیان کوئی ذاتی تعلق نہیں ہوتا لیکن بھارت کے مختلف اقوام کی اس زبانوں سے تعلق رکھتی ہے اور یہاں کے مختلف ثقافتی و روایتی اشیا میں شامل ہوتی ہے